आं हॅलो हय तुमकां कितें जाय आशिल्लें आं हां मेळट तुमका सगळीं भाजी मेळटली

हय धा पर्संटाचो डिस्कांवट मेळटलो तुमका कोंटिटी प्रमाणे मेळटलो कोंटिटी चड आसा जाल्यार धा पर्संट मेळटलो ना जाल्यार कमी पर्संट मेळटलो तुमची कोंटिटी कितली आं आं आं तुमी व्हरपा येतली कांय तुमकां डिलीवरी जाय आसतली हां हां तुमचे सगळे एड्रेस बीन सगळो धाडचो पडटलो आनी आमचे डिलीवरी बॉय तुमचे थंय पावतकीत तुमका कॉल करतलो तुमकां थंयसर येवन घेवचें पडटले तुमी घे घे घेतली न्ही तुमी पयली येवन ऑर्डर आमचे शोपार येवन ऑर्डर दिवन चला दुकानांत येवन मागीर आमी तुमकां ऑड ऑर्डर पावयतली आं हां मागीर तुमका कित केन्ना म्हळ्यार जाय आशिल्लें आयज फाल्यां अशें केन्ना तुमची कितें सांगून दवरात हय आसा कोंटिटी आसतली आनी एक तुमका आमकां पयलीं ऑर्डर दिवची पडटा नू तुमकां चड जाय जाल्यार ते सांगपा पडटली मुखार आसपा सांगपा पडटली हय डिलिवरी चार्जीज मात्शी सुबेज लागतली आमी डिस्कांवटांन मागीर करून दितली सगळें शोपार अ सगळें आनीक कितें जाय जाल्यार तुमी ओर्डर दिवपा शकता जितकी ओर्डर दितली तितकी तुमकां डिस्कांवटाचेर मेळटले तुमी येवून घेवून वचपाचे ना जाल्यार आमी डिलीवरी आसता आमची आनी कोणाक कितें जाय जाल्यार तुमची फ्रेंड्सां बीं सांगपाक शकतात तुमी आं हां बरें थँक्यू फोर ऑर्डरींग